अगरि बाइकिंग जो असां माण्हुनि जे जीवन में जेके सकारात्मक असरु थियण जी ॻाल्हि अगरि तव्हां कयो था त इन में टेक्नीकल मां पहिरीं तव्हांखे सम्झाइण ते अचा थो त तव्हांखे ख़बरु हूंदी की भारत में जेको सभिनि खां वॾो इंपोर्ट थींदो आहे जंहिं शइ जो वधीक में वधीक पर्सेंट में इंपोर्ट थींदो आहे त उहा आहे पंहिंजो पेट्रोलियम पेट्रोलियम में बि हाईएस्ट जेका आहिनि इहे पंहिंजा पेट्रोल ऐ डीज़ल आहिनि जंहिंसां जेका ठाहिण लाइ भारत इंपोर्ट कंदो आहे पेट्रोलियम ठीकु आहे त पेट्रोलियम पेट्रोल जो पंहिंजे जीवन ते कीअं इफ़ेक्ट थो पए त अगरि पाण बाइक वग़ैरह जो वधीक प्रिफर कयूं था किथे वञण जो त बाइक्स वग़ैरह जीअं आहिनि स्कूटी वग़ैरह आहिनि हीउ पाण खे फोर व्हीलर थ्री व्हीलर या मल्टी व्हीलर जीअं ट्र्क वगैरा बस वग़ैरह उन खां माइलेज पाण खे वधीक ॾींदी आहे त अगरि पाण बाइक्स वग़ैरह प्रिफर कंदासीं वॾे सफ़र में वञण लाइ त पाण खे माइलेज सुठो मिलण सां पंहिंजी खपत पेट्रोल जी ॾाढी घटि थींदी डीज़ल जी खपत डीज़ल त ख़ैरु बाइक स्कूटी में कोन पवंदो आहे पेट्रोल जी खपत पंहिंजी घटि थींदी ऐं जे कार में अगरि पाण वञूं या फोर व्हीलर या थ्री व्हीलर ॿियूं या मल्टी व्हीलर्स में पाण वञूं त हुन में हुन जी बाइक जी अपेक्षा ॾाढी घटि माइलेज मिलंदी आहे पाण खे जंहिं करे खपत ॾाढी वधंदी आहे ऐं खपत वधंदी त पंहिंजी सरकारि खे पेट्रोलीयम जो इंपोर्ट वधि में वधि वधि में वधि साल भर साल वधाइणो पवंदो जंहिं करे छा थींदो की पंहिंजी जेको राष्ट्रीअ आय जो जेकी नेशनल इंकम आहे पंहिंजी उन जो वॾे में वॾो हिसो पेट्रोल ते ख़र्च थी वेंदो पेट्रोल इंपोर्ट कराइण में ख़र्च थी वेंदो जंहिं माण्हुनि जो जेको माण्हुनि जो जेको कल्याण जे मथां ख़र्च कोन करे सघंदी सरकारि छाकाणि त वॾे में वॾो ख़र्च त पंहिंजो पेट्रोलीयम ते वेंदो त हिन जो समाज ते हिकिड़ो नकारात्मक प्रभाव थी सघे थो हीअ सभु ॻाल्हियूं लोंग टर्म पाण खे इफ़ेक्ट कंदियूं आहिनि हालांकि पाण खे शॉट टर्म पाण खे ख़बरु कोन पइजंदी आहे की पंहिंजे देश ते हेतिरी सी नंढी सी ॻाल्हि जो पंहिंजे देश ते सकारात्मक प्रभाव कीअं थो पई सघे त उन वजह सां मां रिक्वेस्ट कंदुमि की अगरि तव्हां बाइकिंग ते वञो था त वधि में वधि पेट्रोल जी बाइक घटि यूस कयो हाण ईवी ते अचो ईवी छाकाणि त ईवी हाणे सरकारि जो नयों प्रोजेक्ट आहे ऐं जे करे देश जो ॾाढो फ़ाइदो थी सघे थो ईवी ते पंहिंजो पेट्रोलीयम घटिजंदो इंपोर्ट घटिजंदो पेट्रोलीयम जो त पंहिंजे देश खे ॾाढो फ़ाइदो आहे